शिक्षित लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ा लिखा लोग अच्छे से बात करते हैं अगर उसे हम कुछ बोल भी देते हैं कड़वा बात तो वो चुप होकर सह लेते हैं उनको लगता है अगर हम उनको गाली देते हैं तो उनको लगता है जो वो गाली दे रहे हैं तो हम सुन ही लेते हैं क्योंकि इसका जवाब हम देंगे तो झगड़ा हो जाएगा इसलिए वो चुप ही रह जाते हैं शिक्षित लोग शिक्षित लोग को कभी भी कोई भी बात अगर बोलते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर ही बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है जो हम सोच कर ही बोलें और उनको मतलब इस चीज़ को भी लगता है कि अगर हम उसको कुछ बोल दें तो वो उसका क्या जवाब देगा नहीं देगा हो सकता है कोई मतलब गलत जवाब ही दे दे तो फालतू में हीं टेन्सन हो जाएगा तो वह इग्नोर कर के ही चला जाता है उनको लगता है कि वो फालतू में बकबक कर रहा है मैं उसके पीछे ध्यान क्यों दूँ और हम अपना काम कर लेते हैं और वो उनके बात पर ध्यान हीं नहीं देते हैं और पढ़े लिखे लोग अपनी वाइफ़ से भी अच्छे ढंग से फेस करते हैं या महिला अपने पति के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं उनको मतलब कभी भी तानाशाही नहीं होता है कभी भी अपने पति पत्नी पे गुरूर नहीं दिखाता या पत्नी पति पर गुरूर नहीं दिखाती एक दूसरे में हमेशा प्रेम बना हुआ रहता है चाहे अगर दिक्कत भी आ जाता है तो फिर भी उनको इसका कोई मतलब फ़िक्र नहीं होता है क्योंकि दोनों को लगता है जो मतलब ऐसा होने वाला ही था इसलिए ऐसा हो गया इसमें ना उनका दोष है ना मेरा दोष है तो इसलिए वो दोनों मिलकर सह लेते हैं उनको किसी तरह का कठिनाइयाँ नहीं होता है और अशिक्षित आदमी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बहुत झगड़ालू होते हैं उनको किसी भी बात का लगता है जो वो मेरे को तू करके बोला इसलिए वो एक शब्द को अनेक शब्द बना देते हैं उनको लगता है कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छे कहाएंगे वो जितना ज़्यादा बक बक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे में मेरा नाम होगा इसलिए वो एक बात को अनेक बात बना देता है अगर कोई उसको आँख दिखा रहा है तो उनको हंड्रेड परसेंट दिमाग में बैठ जाएगा कि वो आँख दिखा रहा है तो उसका आँख निकालेंगे ये जो नहीं पढ़े लिखे आदमी जो रहता है उनको दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि जे हम उससे बीस बन के रहें हम उससे उन्नीस नहीं होंगे अगर घर में किसी तरह का कोई घटना हो गया तो उनको लगता है कि मेरी बीवी का काम है अगर घर में मतलब कुछ भी हो जाए तो उनको हंड्रेड परसेंट है कि ये मेरी पत्नी का ही गलती है अगर मतलब जेन्स से कोई गलती होता है तो उनको लगता है कि मेरा पति का ही इसलिए इसलिए वो ये नहीं सोचता कि होने वाला था वो तू और मैं कर के झगड़ा करने लगती है पढ़े लिखे में आसमान और ज़मीन का अंतर होता है जैसे आसमान और ज़मीन में अंतर होता है